गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून सर थैंक्यू थैंक्यू सर थैंक्यू ये बताइए मेरा आपका देखा था प्लेसमेंट के लिए तो मुझे आपके पास जॉब चाहिए इसलिए मैं आया हुआ हूँ और आप आप मुझे जानकारी मिली है और जैसे कुछ लोग मेरे मित्रों ने बताया कि आपके माध्यम से उनको जॉब लगी हुई है तो उसी संदर्भ में आया हूँ तो आप बताइए मैं क्या कर सकता हूँ मेरा बी ई मैकेनिकल्स है मैंने बी ई किया है मैकेनिकल्स से और उसके बाद एक साल की इनटर्नशिप भी किया है और अभी एक जगह मैं कर रहा था उसमें फिर जमा नहीं तो अब वहाँ से रिजाइन कर दिया तो अब आप बताइए कहाँ पे क्या है कैसा मेरे लायक का कुछ हो तो नहीं वो उनका उनका टाइम बड़ा आड था और आड होने की वजह से सैलरी भी कम थी तो ऐसी स्थिति में अब बड़ी सिटी में रहना और सैलरी कम में अकेले रहने में गुजारा करना थोड़ा मुश्किल होता है तो इसलिए और टाइम सुबह आठ बजे से रात में आठ नौ दस वो थोड़ा मुश्किल हो रहा था इसलिए जी जी अच्छा हाँ कौन सी सर अच्छा अच्छा

हाँ अच्छा अच्छा मैं ये बोल रहा था के ये तो मतलब ठीक है मेरा ये जो क्वॉलिफ़िकेशन है मैकेनिकल इससे जुड़े हुए अगर कुछ मिल जाता तो वो ज़्यादा अच्छा होता उसमें कुछ सीख भी पाते अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है न मेनेज कर लेंगे कोई समस्या नहीं उसमें ये वीकली वगैरह चेंज होती होंगी न शिफ्ट अच्छा अच्छा अच्छा ठीक सैलरी का पैकेज वगैरह का कैसा क्या हैं ओके ये ये अच्छा ये कहाँ करना पड़ेगा काम नहीं कोई देखिए ये नहीं नहीं वो ठीक है लेकिन ये पंद्रह हजार सैलरी में आप बोलते हो कि सिटी में तो सर दिक्कत नहीं होगी मतलब अच्छा पर सैलरी कम है न साब सैलरी थोड़ी सी बढ़ के मिल जाती मेरी पुरानी कंपनी में तो बीस हजार मुझे मिल रहा था साल भर का लाख का पैकेज भी नहीं मतलब मेरा तो मेरा तो पर मेरा तो एक साल का एक्सपिरियन्स भी है एक साल तो मैंने दूसरी जगह काम भी किया और अगर नहीं जमेगा तो कहना देख लीजिए अगर मान लो अभी सैलरी दे देते हैं तो उस समय निकाल देंगे पर सैलरी तो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि भोपाल जैसी जगह में रहना आप बताइए ये पंद्रह बीस हजार में क्या होगा इसमें तो वो थोड़ी सी अच्छा अच्छा मैं एक काम करता हूँ आप मुझे थोड़ा सा वहाँ बात कर लीजिए एड्रैस तो बताइए मैं मिलता हूँ जा कर के किससे मिलना पड़ेगा वहाँ अच्छा यानि वो हमारी सैलरी से कट के आएगा या कंपनी अलग से देगी नहीं साहब वैसा तो नहीं कर पायेंगे अब वो तो ऐसा कंपनी अब इतने कम में भी आपको कंसल्टेंसी दे देंगे तो फिर कैसे काम पर पाएंगे चलिए अगर ऐसा कुछ होता तो ये मेरा नंबर रखिएगा नहीं नहीं फिर नहीं आपका कहना ठीक है थोड़ा सा अगर कुछ मिलता है तो इसके अतिरिक्त आप बताइएगा ये मेरा कांटैक्ट नंबर है आप रख लीजिए चलिए ठीक है नमस्ते नहीं न घूमने वाला है तो क्या है कहाँ घूमना है क्या घूमना है मैं सोच रहा था मेरा जो जॉब प्रोफ़ाइल है उसी को देखते हुए काम हो जाए तो अच्छा रहता चलिए ठीक है मिलता हूँ मैं बाद में है न ओके